सीतामढ़ी जिलामे कोनो उद्योग बहुत बड़ा पैमानापर ना है यहाँ जादातर लोग कृषिपर ही निर्भर हइ कृषिसँ ही लोगके अच्छा मुनाफा यहाँ होइ छै जैसेकि लोग धान गन्ना गेहूँ मक्का ई सबके उगऽबै छै आओर ओकरा बेचै छै गन्ना लोक उगेनाइ कम कऽ देलकैए गन्ना पहिले जादा उगेबैत रहलयै रीगा मील बन्द होलाके वजहसँ गन्ना वहाँ भेज नहि पबै छै लोग जकरा देहाती भाषामे उख कहै छै लोग पेरै छै आओर मीठ्ठा बनबै छै ओइमे जादा परेशानी हय पेरके मीठ्ठा बनाबेमे पहिले गन्नाके रीगा मील फैक्टरी रहलैए तऽ उ बन्द हो गेलै जाहिसँ नहि वहाँ लोक पहुँचा पबै छै आओर परेशानी जादा होइ छै यहाँपर मछली पालनके अच्छा सुविधा नहि हइ लोग सीधे पोखर खन दै छै आओर ओइमे मछली पालन होइ छै लोकके जानकारी नहि है ई कोन पोखरमे कितना गहरामे कोन मछली रखके यहाँ पालन कर सकै छै यहाँ दूधके अच्छा उत्पादन होइ छै आओर दूधके डेयरी भी रहै छै जे एक आदमी गाँवमे दूध रखले रहै छै आओर सारा लोग दूध निकालके ओकरा यहाँ पहुँचबै छै